हंजी के हाल ऐ तुंदा बस हंजी थुआढ़े मुडे़ ने गल्त मच्छलियां देई ओड़ियां अपने कोला में ते शैल ही मगर तुसें गल्त पाई ओड़ी होनी मुडे दी गल्ती ऐ में उसी आक्खेआ शैल मच्छलियां पाए ते इयां देई ओड़ी तुसें गल्त मच्छिलयां कोई नेई तुस परतियै आई जाएओ में तुसेंगी ताजी पाई देगा पाई देगी कोई नी हून में घ्यान रखगी कम करदे मुडे हंजी